जयनारायण हम मंगैले छलियै ओ भारी डिस्काउंट पर मिललै तीस परसेंट छूट पर किछु दिन तऽ अच्छासँ चललै लेकिन पाँच छओ दिनके बाद ओ गरम होना बंद हो गेलै